बिंदिया नायक शितीश बोरकर राजस रायकर उर्वी पेडणेकर सुरेंद्र नायक शूजाता फडते श्वेता शेट धिरेंद्र कामत नरेंद्र नायक नविता देसाय अनुया पेडणेकर सुर्या वाडकर विनया साखळेकार साहित्या फडते वामन फळदेसाय गौवर्धन पेडणेकार दिक्षा फडते शेजल नायक सिया रायकर समिक्षा पेडणेकर आदील देसाय रितेश फळदेसाय निधी वाडकर मीना मांद्रेकर जोजफ वाझ उम्रा खान एंथनी दिसौझा एरिस्टा बरेटो बेनीसिया रोड्रीगीस रिवा मिरांडा लक्षा फडते शिना करवालो मॅक्विन फर्नेंडीस मार्क दिसौझा एलिस्टन वाझ भक्ती शेट पुर्वी कामत मंदा फडते रोहीदास नायक रविंद्र बोरकर नवीन वाडकर शंकर मांद्रेकर अयान देसाय शलाका पेडणेकर ज्योती बोरकर सीमा कारवलो रमा नायक श्रुती पेडणेकर सिद्धी फळदेसाय श्रुती वाडकर माया कामत स्वपनील शेट अतूल पेडणेकर रश्मी साकळेकर फिलिक्स फैरांव सीता फडते सुनिता नायक गोविंद पेडणेकर गोकुळदास रायकर लक्ष्मी नायक एलनी फेर्नेंडीस रमेश फळदेसाय विट्टल नायक प्रेमानंद फळदेसाय आनंद मांद्रेकर रवी कामत यश फडते सावयो वाझ दत्ताराम नायक प्रशाल बोरकर गौरी वाडकर उज्वला रायकर प्रिती देसाय समीर पेडणेकर सुरज कामत संजय मांद्रेकर शितल फळदेसाय प्रियांका फडते प्रतीक नायक प्रतिक्षा कामत हरीश बोरकर गौरांश पेडणेकर तक्ष्वी फळदेसाय दक्ष मांद्रेकर वॅनीशा वाझ स्नेहा पेडणेकर नेहा देसाय अविया फडते युगाली मांद्रेकर पराग नायक पावन शेट सपना कामत स्वजस देसाय रमिता वाडकर स्वाती वेडणेकर इशा नायक तन्वी फडते म्हादेव नायक शिवम बोरकर कुंदा पेडणेकर गोपीनाथ नायक उशा फडते संतोश रायकर भक्ती कामत सुरेश मांद्रेकर राजू वाडकर केशव फडते रोहीत फळदेसाय आदर्श रायकर सोफियान शेख मुस्कान पेडणेकर मनीशा रायकर रुपा वाडकर गिरीश शेट वंदना पेडणेकर गुरनाथ नायक प्रवीण बोरकर मंदार देसाय सोनल वाडकर सनी शेट कामाक्षी नायक भुमी नायक प्रशांत देसाय